औ नोंगौ पेट्रलनि बेसेन बारायनाया सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोहोम खोख्लैदों बाइकिं खालामनायाव गोबां जायगाफोराव थाङोब्ला गोबां बिबांनि पेट्रलफोर नांगौ जायो आरो गोबां बिबांनि पेट्रल नांगौ जायोब्ला गोबां बिबांनि पेट्रल नांगौ जायोब्ला गोबां बिबांनि रां खरसा खालामनांगौ जायो जायनि जाउनाव जों गोबां दुखु खस्थ' भुगिनांगौ जायो गुबुन गुबुन फारसेथिं आबहावाखौ नायोब्ला खामग्रा मुवा बाहायनाया जोबोद गोहोम गारजि खोख्लैयो आरो आबहावाखौ बेनि खामनाय मुवाफोरा बिफां लायफां जिब जुनार आरो मानसिनि जोबोद गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनसोयो आरो माखासे समाव मुवाफोरा खामनानै उखुन्दैया बाङाय गबोला मानसिनि हां लानायफोराव जों जोबोद खस्थ' मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो माखासे गिदिर गिदिर इनडास्ट्रिफोर गनाय माखा इनडास्ट्रिसफोराव गनाय माखासे उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाखौ गारजि खालामो आरो जायनि जाउनाव दाउसिन दाउलाफोरा गोबां भुगिनांगौ जायो